बलिउडनि गोहोम गोगलैनायावनो जोंनि माखासे गथ' फ्राहाय जोंनि ट्रेदिसेनल मोसानाय बागुरुमबा बिदिनो गासिबो मोसानायखौहाय बावगारलांनो हमबाय मानोना बलिउडनि मोसानायखौल' गोसो होगासिनो दङ आरो बिदिनो गावबा गाव हारिनि मोसानायखौहाय बावगारलां जोबनो नाजागासिनो दङ बेनि थाखायनो जों जों जोंनि मोसानायावहाय माने जोंनि बर' फोरनि माबायावहाय बिदिनो एसे गोहोम खोख्लैदों बागुरुमबा मोसानायखौहाय बावबाय गथ' फोराहाय बिदिनो आरो जोंनि ट्रेदिसेनल बिदिनो मोसानाया जाबाय बर' फोरनियाहाय बागुरुमबा एसामिस फोरनियाहाय बिहु बिदिनो पान्जाबिफोर बांग्रा बेफोर बायदिनो मोनफा मोनफा गावबा गाव गावबा गाव थायो आरो बिदिनो मा होनो जों बिदिनो दा जा जेरखम क्रिसटि मोसानांगौ बेफोरावहाय गथ' फ्राहाय मोसानो गोसो होला बिदिनो बलिवुडनि गानफोरखौहाय मोसायो आरो बागुरुमबा मोसानांगौ आवहाय बिसोरो मोसाला बिदिनो स्टेज प्रग्राम फ्रावबो क्रिसटि बागुरुमबा बेफोरखौहाय जेबो मोसाला बिदिनो बुलिवुडनि गान बेफोरखौ सोहाय बांसिन गोसो होबाय बिदिनो एसे माने बुलिउडनि गोहोम आवहाय जोंनि आवहाय बिदिनो बांसिन गोग्लैनानै दं दा माने जोंनि ट्रेदिसेनल मोसानायखौहाय बावनो नाजागासिनो दङ दानि गथ' फ्राहाय